हा मां योग जी अलॻि शैली जी क्लास करण जी कोशिशि कई आहे जीअं त होट योग हीअ योगा जो हिकु रूप आहे कसरत करण लाइ स्टूडियो खे गर्म कयो वेंदो आहे ऐं होट योग में तपमान हिकु सौ पंज डिग्री हूंदो आहे ऐं ॿियों एरियल योग हीअ परंपराऊं योग जो नयों मोड़ आहे हिन योग में शरीर खे सहारो ॾियण लाइ पिंगे जी ज़रूरत पवंदी आहे योगा सां घणेई बीमारियूं परे थींदियूं आहिनि ऐं योगा सां शरीर स्वस्थ रहंदो आहे ऐं हल्को महिसूसु थींदो आहे